یہ ہتھوڑی میں نے اے ون ٹولز شاپ سے خریدی ہے پہلے تو مجھے یہ صحیح نہیں دِکھی لیکن مجبوری تھی اُس دُکان پر صرف ایک ہی ہتھوڑی تھی مجھے ضرورت بھی تھی اِسی لیے میں اُسے گھر لے آئی مجھے اپنی دیواروں پر ہینگرس لگانا تھا کیلیں مارنا تھا اِسی لیے میں نے وہ ہتھوڑی خرید لی جب میں اُسے گھر پر لے کر آئی اور دیواروں پر کیلیں مارنا شروع کیے تو بہت سافٹلی اور اچھے سے وہ دیوار میں آسانی سے کِیلا چلا گیا اور میں نے اُسی ہتھوڑی سے اپنے تمام گھر میں کمروں میں ہینگرس لگائے کیلیں لگائے اور بہت ساری چیزیں میں نے ہتھوڑی کے ساتھ دیوار میں لگائی اُس کے بعد مجھے وہ ہتھوڑی بہت پسند آئی میری بہن کو بھی ہتھوڑی کی ضرورت ہے میں اُنہیں اُسی شاپ سے ہتھوڑی خریدنے کا مشورہ دوں گی